भारत मे नौकरी का बाज़ार तो वैसे ठीक ही है लेकिन फिर भी इसके सामने कई सारी चुनौतियाँ भी आती रहती है क्योंकि अक्सर यहाँ पर जितने भी लोग है उनको मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं युवा युवा है जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है तो उनको नौकरियां मिलने मे बहोत दिक्कतें होती है जिनकी आर्थिक हालात आर्थिक हालत ख़राब है जिनकी उनको सरकारी नौकरी मिलने मे काफ़ी दिक्कते हुई है क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है उन्होंने अच्छे इस्कूल से पढ़ाई नहीं करी है और अच्छे इस्कूल से पढ़ाई ना करने की वजह से उनका एजुकेसन जो उनका पढ़ाई है वो बहुत कम हुई है वो कम ही जानते है कि क्या क्या चीज़ होती है क्या नहीं तो इस वजह से उनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अटक जाते है उनकी पढ़ाई धीमे रह जाती है और इस वजह से उनको नौकरी भी नहीं मिल पाती है जो उनकी शिक्षा प्रणाली पर काफ़ी असर डालती है इस तरीक़े से कई सारे लोग हमारे यहाँ रोज़गार के लिए भटक भी रहे हैं चाहे वे कितने भी पढे लिखे इंसान क्यों ना हो डिग्री हासिल होने से ये नहीं हो जाता कि वो पढे लिखे हैं बल्कि उनको आना भी चाहिए जो उन्होंने पढ़ाई करी है वो चीज़ उनको आना चाहिए वो कोल और आज कल इस्कूलों मे कॉलेजों मे भी ठीक से पढ़ाया नहीं जाता जिस से उनको दिक्कतें होती है